हमरा हिसाबसे गेमिङ्गके भविष्य बहुत ही अच्छा हइ आओर ई कभी भी भविष्यमे खतम होयबाला चीज नहि हइ गेमिङ्ग बहुत जादा इम्पोर्टेन्ट रहैत छै मानव जीवनके विकासके लेल हर शरीरके विकासके लेल गेमिङ्ग बहुत जादा इम्पोर्टेन्ट अइ आओर हरएक अङ्गके विकासके लेल गेमिङ्ग इम्पोर्टेन्ट अइ काहेकि गेमिङ्ग बहुत जादा महत्व रखैत छै बिना हमनी गेमिङ्गके हमनीके अङ्गके विकास नहि होइत छै बिना खेलकूदके हमनीके बॉडीके विकास नहि होइत छै हमनीके शरीरके विकासके लेल गेमिङ्ग बहुत ही जादा आवश्यक हइ आओर हमलोग ई चाहैत छियै कि अलग अलग प्रकारके सब जितना भी गेम अइ ओसब खेलु आओर जितना भी ऑफलाइन ऑनलाइन सब भी गेम खेलु ऑनलाइन भी गेम काफी अच्छा होइत छै जे हमनीके खेलैके चाही लेकिन ओतना जादा नहि खेलैके चाही जेकरा वजह से हमनीके एडिक्ट हो जाउ तऽ हमनीके एक स्तर पर मतलब एक लेवल पर हमनीके खेलेके चाही गेमिङ्ग नहि जादा खेलेके चाही नहि कम खेलेके चाही इएह से गेमिङ्गके जितना भी भविष्य हइ ओ इण्डियामे काफी अच्छा हइ आओर काफी सुरक्षित हइ तऽ इएह से हमलोग हमलोग गेमिङ्गमे हमनीके रूचि रखेके चाही अभी भी आओर एकर भविष्य काफी सुरक्षित हइ